मोबाइलके बारेमे मोबाइल हमरा लेल बहुत नीको छै तऽ बहुत ओकर यूज करैवला खराबो होइ छै ताहि लऽ कऽ मोबाइल जे छै गपशप करैवलाके लेल ठीक छै कतहु एक दोसर ठाम गप केलहुँ कुशल समाचार बुझलहुँ आओर ओकरा जे गलत यूज करबै तऽ गलते ओकर प्रभाव पड़ै छै मोबाइल एक हिसाबे बहुत नीक छै ओकरा जाहि नजरिसँ देखिए दूरभाष केन्द्र बुझिके जे कि बहुत नीक सम्पर्क होइ छै कतहुसँ कतहु लोक गप कऽ सकैए कोनो अपन हित अपेक्षित सर कुटुम्ब दोस्त यारसँ आओर ओकरा गलत यूज कऽ दै छै बहुत आदमी किछु किछु मैसेजे दऽ कऽ किछु दऽ कऽ से हमरा पसन्द नहि ओकरा सही उपयोग जे छै से करबाक चाही